म्हज्या शेजारी रावपी किंवा शेजारच्या पांच मनशांचीं नांवां जीं आसा तीं आतां हांव सांगतां अतूल नायक रोहन शिरगांवकर दिप्ती नायक नंदादीप नायक आनी आशय कोरडे